में ते बड़ी अच्छी रुट्टी बनानी आं मिगी ते ऑर्डर बी बड़े जादा आंदे ऐ ते घर च बी कोई फंक्शन होऐ जि'यां कोई मूनन होइये मेरे जेठ दे मुड़े दे मूनन हे ते में उ'त्थें सारे अपनी अपनी दस्सा दे एह् बनाना एह् बनाना एह् बनाना में रातीं गै सारी त्यारी करी लेई छोल्ले में रातीं गै सेड़ी ओड़े आटा बी में गुन्नी ओड़ेआ गुड़ बी में सेड़ी ओड़ेआ में आखेआ चलो जल्दी होई जाह्ग ते उ'नें म्हाराज फटाफट सबैह्रे दा में राती दी जेह्ड़ी अस सबैह्रे करना ओह् में रातीं गै त्यारी करिये रखी लैन्नी होन्नी अपनी पूरा ते सारे जेह्ड़ी बी दिखदा उ'ऐ आखदा बड़ी सोआद रुट्टी बनाए दे बड़ा अच्छा तुस एक्सपीरियंस ऐ थुआढ़े कोल तुस कु'त्थूं सिक्खी एह् जाच इ'न्ना किश बनाने दी ते सिक्खना केह् होंदा इ'यै अपने मम्मी भापा मम्मी डैडी जां मम्मी जो बी दादी दुदियां होंदियां घर उं'दे कोलो गै सिक्खने कुड़ियें ई वैसे बी परफेक्ट होना गै चाहिदा ते बस एह् बनांदी रेही में थोह्ड़ा थोह्ड़ा करिये करदी रेही ते हून ते में मिगी ऑर्डर बी मिलदे ऐ कुसै दे जि'यां मूनन ऐ कुसै दे ब'डे ऐ ब'डे छोटी मोटी नि'क्की नि'क्की पार्टियां होंदियां रौहंदियां ग्राएं बिच वैसे बी नि'क्के नि'क्के कि'न्ना बड्डा फंक्शन पर में बनानी आं पर में रातीं त्यारी करिये रखदी सारा कुछ मिगी घ्यूर बनाना बी आंदे ऐ ब्याह् च में सांती दे घ्यूर श्यूर बी बनानी

गोभी शोभी जो बी मतलब जो बी सब्जी गोभी दे पकौड़े बी बड़े अच्छे आंदे ऐ बनाना छोल्ले भठूरे इ'यां जि'यां बनाइये बजार मिलदे ऐ ओह् में घर गै अपना गै पूरा इंतजाम करिये रखी लैन्ने रातीं जल्दी जल्दी कि'यां सबैह्रे करगी की जे फिर जल्दी जल्दी सारे आई गेदे होंदे कोई मंग्गा दा एह् देओ कोई ओह् ते में जि'न्ने बी ऑर्डर शॉर्डर में मतलब अस इक जगह गे आं कुतै में कुकिंग च बी ओह् कीते दा ऐ कोर्स कीते दा ऐ अस जि'त्थे बी जाह्चे उ'त्थे बी मेरी पूरी ओह् होई गेदी ऐ भाई बड़ा अच्छा बनांदे ऐ बड़ा करदे ऐ जि'यां हून थोह्ड़ा इक कोई फंक्शन ऐ छोटा मोटा गै आलू दा अम्बल बनाई लैओ बड़ी जल्दी ऐ ते हून नेईं ऐ कद्दूं छिल्लने दा टाइम फटाफट आलू ते केह् करना तेल भखाया मेथरे सुट्टे थोह्ड़े जेही हिंग पाई थोह्ड़े जेह् दड़ा मर्च पाई साबत मर्चां पाई लैओ ते धनिया पाई लैओ ते थोह्ड़ी इम्बली पाओ ते जे जादा ओह् करना ते उसी थोह्ड़ा होर ओह्दे च बेसन ऐड करी लैओ ओह्दे कन्नै होर इक ते ओह् घने बनी जंदे इक ते ओह् टेस्ट बड़े होई जंदे थोह्ड़ा जेहा देहीं मिक्स करी लैओ ओह्दे कन्नै होर जादा टेस्ट बनी जंदे ते बाकी ते अगर छोल्ले भठूरे बनाने आं जादे जादे खमीरे होंदे डोगरी खमीरे गै खंदे ना लोक उ'नें लोकें मिगी ते बड़े पसंद ऐ ते में साढ़े रिश्तेदारें बी बड़े पसंद ऐ ओह् आखदे बनाओ बनाओ खमीरे उसी केह् करना रातीं गै आटा गु'न्नियै आटे च धनिया पाई लैना थोह्ड़ा जीरा पाई लैओ थोह्ड़ा मेथी पाई लैओ ते इ'न्ना सोआद बनी जंदा ओह् ते स रातीं गै आटा ते सरदियां न ते रातीं गु'न्नी लैओ सबैह्रे राती सबैह्रे पर में अगर पंजाह् बंदे दी बी रुट्टी बनानी ना ते मिगी कोई ओह्दे च दिक्कत निं ऐ फटाफट बनाई लैन्नी आं में कोई ऐसी ओह् निं ऐ जि'न्ना मर्जी हां बड़ा अच्छा ऐ मतलब सारे आखदे ऐ सारे तारीफ करदे कि बड़ी अच्छी रुट्टी ऐ बड़ी अच्छी ते में ऑर्डर बी लैन्नी आं लोकें दे में अपनी स्हेली दे घर ओह् हा ओह्दा फंक्शन हा ते ओह्दा बी ऑर्डर लै दा हा उ'नें आखेआ रुट्टी बनानी ऐ कि के मिगी पता ऐ सारें गी कि रुट्टी कि'न्ना मतलब ते फटाफट बनाने दा इ'यै कि रातीं सारी त्यारी करी लैओ आटा छानियै रखी ओड़ो गु'न्नियै रखी ओड़ो मौसम दिक्खिये अगर सरदियां न ते रातीं गै आटा गु'न्नियै रखी ओड़ो अगर गरमियां होन ते फिर अस सबैह्रे जल्दी पंज बजे उट्ठियै जेकर चने बनाने आं राजमांह् बनाने आं ओह् रातीं बिगोइयै रखी ओड़ने में काले चने बी बड़े टेस्ट बनानी आं काले चने बनाने दा अपना अपना तरीका ऐ काले चने में रातीं सेड़ियै रखी ओड़ने सबैह्रे जि'न्ने चिर धुप्प चढे़ अगर सरदियां होन जां गरमियां होन तां धुप्पै च रखने ओह्दे कन्नै उं'दा इक ते रंग निं फि'क्का पौंदा काला निं पौंदा इक काले चने होंदे काले पेई जंदे ओह् निं मेरे चने दा रंग पीला गै रौहंदा होर बड़े गै टेस्ट बनदे ऐ अस अपने घर च कोई बी फंक्शन होऐ अस कुसै ई निं सनांदे अस आपें बिचें गै मिलियै बनियै में आपें गै करी लैन्नी की जे मिगी रुट्टी बनाना बड़ा गै अच्छा लगदा ते बड़ी गै अच्छी रुट्टी बनान्नी आं ते मेरा बड़ा गै एक्सपीरियंस ऐ इस रुट्टी च ते कारण में ते कु'त्थै ते कु'त्थै मतलब में ऑर्डर बी कि'न्ने बड़े लेई लैन्नी आं में पी जी बी खो'ल्ले दा ऐ ते में पी जी बी रखे दा ऐ पी जी ते में मतलब सबैह्रे ते मेरे त्रीह् पैंती टिफिन होंदे ऐ जेह्ड़े में त्रीह् पैंती टिफिन ते सबैह्रे त्यार करने होंदे कि इ'न्ने टाइम च होने चाहिदे पी जी दा थाह्नूं पता होना सारें गी कि पी जी च टाइम दी रुट्टी थ्होनी चाहिदी सारें गी बड़ी टेस्ट लगदी ऐ ओह्दे कन्नै मेरा अग्गें बिज़नेस चला दा ते में दो तिन्न जनानियां बी रखी लेदियां अपने कन्नै हां सारा कुछ करी लैन्नी आं एह्दा ऐसी कोई ओह् निं ऐ ते रुट्टी बनाना मिगी बड़ा गै अच्छा लगदा कि रुट्टी च गै सारा कुछ ऐ इक जनानी दा कम्म गै रुट्टी बनाना ऐ एह् निं ऐ कि रुट्टी गै होर बी बड़े कम्म करी लैंदियां न करी लैन्नी आं में रुट्टी दा बी बस ते होर के इ'यो चलदा रौहंदा अपने करो खाओ पियो बस अच्छी अच्छियां टेस्टी टेस्टी चीजां बनाओ जि'यां लोक आखदे घोलमां बब्बरू बच्चे दा जन्मदिन होऐ राती गै सौंफ लैनी ते ओह् बी गुड़ लैना गरम पानी करना ओह्दे च सेड़िये रखी ओड़ो उसी आटे च पाओ ते गु'न्नो आटा ते सबैह्रे उट्ठिये ते फटाफट चंडियै ते फ्राई करिये ते दिंदे जाओ काले चने उ'आं सेड़िये रखी ओड़दे लोक एह् ते जरूरी चीजां न जनानीयें आस्तै खासकर जनानी आस्तै ते एह्दा कोई इ'न्ना बड़ा ओह् बी निं ऐ